हमर नाटकके विधा अत्यधिक पसन्द अछि हमरा जे हम जीवन भरि पढि सकैत छी आओर एहि दुआरे पढि सकैत छी किआकि नाटकमे हर तरहकेँ हर तरहकेँ दृश्य देखाओल जाइत अछि भावनात्मक हास्य रौद्र सभ तरहकेँ देखायल जाइत अछि तऽ हम जीवन भरि पढि सकैत छी आओर ओहिसँ मनुष्य अपन मानसिकतासँ मतलब फ्री माइण्ड जेना कहि सकैत छियै फ्री माइण्ड कऽ सकय छै पढिके हर हास्य भी रहैत छै तऽ खुश भी हो सकैत छियै भावनात्मक छै तऽ अहाँ भावनात्मक भी भऽ सकैत छियै तऽ ई विधामे हम एकटा हालेमे पढ़ने छलहुँ टूटल कुर्सी तऽ टूटल कुर्सीमे छलय जे एगो बुढ़ बाप छथिन आ हुनकर तीनगो बेटी छथिन तऽ एगोके शादी भऽ गेल अछि तऽ ओ ससुरालमे अछि आ सभसँ पैघ जे छथिन ओ जे छै शादी तऽ केलखिन लेकिन अपन सभसँ पैघ सभसँ पैघ जे छथिन एहि कारणसँ हुनका घरक अत्यधिक चिन्ता छलय आओर छोट दूटा बहिनके हुनके पर छै आओर पिताजी जे छथिन हुनकर से मतलब विकलाँग छथिन ताहि दुआरे इ विधाके नाम देल गेलय हँ टूटल कुर्सी आओर हुनकरो देखभाल आ दबाइ आ हुनकरो एगो ओ मास्टरनी छथिन एगो इस्कूलमे तऽ हुनके पर हुनकर परिवार आ पिताजीक परिवार आजीविका छलय तऽ ओहिमे हास्यो छलय कुछ तऽ आओर ओहिमे भावनात्मक भी छलय भावनात्मक ई छलय जे ओ जे छथिन ऊपरसँ तऽ रौद्र रुप देखबय छथिन अपन लेकिन अन्दरसँ ओ जेना नारियलके कहल जाइत अछि जे ऊपरसँ कठोर आओर अन्दरसँ बहुत मुलायम छलय तऽ हुनकर इएह छै आओर हुनकर ओ अपन एगो बहिनके शादी तऽ करवा देलखिन आओर एगो जे छोट छै हुनकर पढ़यके खर्चा उठाय रहल छथिन ओ चाहय छथिन जे इहो पढ़िके अपन पयर पर खड़ा भऽ जाय आओर हुनका सभसँ अधिक अपन पिताजीकेँ चिन्ता छलय जे हँ किआकि ओहो एकटा शादीशुदा छथिन तऽ हुनको कभी न कभी ससुराल जेनाइ छलय बस ओ अपन छोट बहिनक लेल एतय मायकामे रहय छथिन आओर अपन पिताजीकेँ देखभालक लेल तऽ ई हम हालमे पढ़लहुँ हँ आ ई हमरा बहुत नीक लागल